پیدل سفر کرنے کے لیے میرا جو پسندیدہ خطہ ہے وہ ہے قدرتی مناظر کو دیکھنا یا کہیں ایسی جگہ جانا جہاں یہ سب موجود ہو یہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی دریا کا کنارہ ہو سکتا ہے کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا تالاب یا جھیل وغیرہ ہو سکتا ہے اور اگر بات کی جائے غروبِ آفتاب کی تو یہ پہاڑوں کے پاس جو آفتاب غروب ہوتا ہے پہاڑوں میں اُس کا اُس کی بات ہی الگ ہے مجھے سب سے اچھی وہی بات لگتی ہے